आमी क्रिजर गिजर घेतिल्लो क्रॉम्पटन कंम्पनीचो तो पयली बरो चल्लो मागीर कितें जालें मागीर आता उदीक गरम जायना आनी कितें शॉर्ट सरकीट कितें जाता आनी कितें तरी पाणी सारकें गरम जायना हिट जायना कांय जायना आनी तें बरो चलना तो आनी तेका म्हणल्यार तुमी आता कितें करूंक शकता तेका म्हणजे रिपॅर करूं शकता दुसरे दिव शकता तशें कितें आसा जाल्यार मात्शी एक्सचेंज घेवपाची